आसामाव गाहा आसामाव जों बर' असमिया बाङालि राव रायज्लायग्राफोर थायो बिनिनो आङो बर' जोंनि बर' माहारिनि बिखयै बुंनो नागेरदो जों बर'फोरा ओ बैसागो फोरबोआव जोङो एक थारिखआव खुंखा जानानै इनिफ्राइ बैबो गामियाव ज' जानानै ओ न'खर न'खर थांनानै माइरं मागि हैयो इनिफ्राइ ओ लोगोसे बैबो जयैनो थांनानै माइरं मागिनानै ओ ज' जानानै ओ जायो आरो जों बैसागो बोथोराव ओ दख'ना गोदान गानो जि जोम गोदान गानो जोमो इनिफ्राइ इनिफ्राय

इनिफ्राइ बैसागो बोथोराव ओ उम गेदेरा र' उन्दैया गेदेरखौ मान बावो गेदेरा उन्दैफोरखौ अनो ओ अनो इनिफ्राइ जों निजेनो ओ दख'ना दानानै जि जोम गानो जोमो इनिफ्राइ हजों खाथियावनो थानाय असमियाफोरखोबो नुयो बिसोरबो बैसागो फोरबो फालियो इनिफ्राइ बिसिनि गाननाय जोमनाया जोंनि बर'नि बायदि नङा बिसिना आलादा जोंनि बर'फोरा खिन्थु जोङो